योगा करण सां असांजे मन में चुस्ती अचे थी ऐं योगा करण जी सही उमिरि पंज वर्ष या उन खां वॾा माण्हू करे सघनि था ऐं घटि उमिरि में योगा करण जा घणे ई फ़ाइदा आहिनि ऐं पंज या ॾह वर्ष जे ॿारनि खे योगा रांदि कराए पाण कराए सघूं ऐं अॼु कल्ह जे ॿारनि जी चिंता माइटनि खे रहंदी आहे त उन उन्हनि जी चिंता दूरि करण जे लाइ योगा हिकु फ़ाइदेमंद उपाय आहे शारीरिक स्वास्थ्य रोज़ु योगा करण सां असांजो मासपेशियूं बि ताक़तवर थियनि थियूं ऐं असां में चुस्ती अचे थी तनाव सां मुक्ति मिले थी ऐं मन में शांती अचे थी चिंता घटि थिए थी ऐं शांती जी भावना पाण जे मन में अचे थी ऐं पंहिंजो मन शांति थो थी वञे योगा सां मानसिक स्वास्थ्य बि ठीकु रहे थो पाण जो ऐं मन में एकाग्रता जाग्रत थिए थी ऐं रोज़ु योगा जो अभ्यास करण सां पाण जी याददाश्त बि वधंदी आहे निंड बि सुठी ईंदी आहे ऐं नि ऐं सुठी निंड करण सां रोज़ु तन मन पंहिंजो तरोताज़ा रहंदो आहे